नमस्ते भैया अब यह ही मछली वछली आप बताइए कि कैसे कैसे रेंज से सब मछलियाँ रखे हैं

जी और कोई इसमें क्वालिटी अलग अलग कुछ क्वालिटी बताएँगे तो फिर बताईए कि कितने फिर क्या क्वालिटी रहती है इसमें क्या क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया मछली मुझको दिखाईए बताईए उसका रेन कि नहीं कितना कितना मछलियाँ लेकर के जाते हैं पालते समय तब फूट फाट कर इधर उधर हो जाती हैं

हाँ तो उसका और और कोई प्राइज़ मतलब उससे ज्यादे वाली और कोई मछली जो

जी अच्छा तो नहीं हमको गड़बड़ वड़बड़ नहीं चाहिए भैया हमको जो बढियाँ पैसा दे रहे हैं तो बढियाँ सामान चाहिए और कोई बात नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर हम आपकी सारी मछलियाँ अगर बिगडेंगी तो हम लेकर के आपकी दुकान पर तुरंत आएँगे पटक देंगे ऐसे ही आपके सामने अच्छा तो चलिए तो फिर ठीक है उसका कोई मतलब कि दिक्कत नहीं ना होगा बहुत सी मछलियाँ ले जाते हैं जैसे बेकार हो जाती है पालते वक्त छिंटा जाती हैं इतने आप इधर उधर फिर कितना हाँता खाली दिखाई देता है मास सब अलग अलग हो जाता है तो आप आप उसको वह बनाने का तरीका बता दीजिए कि जैसे म महँगी मछली ले जा रहे हैं तो उसको बनाने का तरीका कैसे बनाए सकते हैं तो कोई दिक्क़त नहीं हो पाएगा

जी

जी अच्छा और और वह जूस उस गिरवी विरवी बनाने में कोई कुछ समस्या जैसे कि उसमें कब डालना पड़ेगा जूस उसमें तो मसाला भूज गया तो यह तुरंत डालना होगा मसाला में कि लास्ट में जी अच्छा तो अब लास्ट पॉइंट में उतारते समय उसको कि पाँच मिनट पहले ही जैसे ज पकने के पहले मतलब उतारने से प पक जाएगा तो पकने के बाद मतलब दस मिनट पहले उतारने के समय पहले दस मिनट उसको डालना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं ना होगा भाई जी चलिए तो अब इसी को हमको दे दीजिए और पैक कर दीजिए हम चल रहे हैं तब देकर लेकर के नमस्ते नमस्ते